جی ہاں میں پریشر کوکر بھی استعمال کرتا ہوں اور کبھی کبھی کھلے برتنوں میں بھی کھانا پکاتا ہوں پریشر کوکر وقت بچاتا ہے اور ایندھن کی بھی بچت ہوتی ہے دالیں چاول گوشت اور سبزیاں جلدی اور نرمی سے پک جاتی ہیں کھلے برتن میں کھانا آہستہ پکتا ہے جس سے ذائے ذائقہ گہرا ہوتا ہے روایتی پکوان جیسے کڑھائی بریانی یا قورمہ کھلے برتن میں بہتر بنتے ہیں پریشر کوکر میں مسالوں کا ذائقہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے کھلے برتن میں خوشبو اور رنگ بہتر طریقے سے برقرار رہتے ہیں تاہم مصروف دنوں میں کوکر ایک بہت ہی آسان حل ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوکر میں غذائیت کم ہو جاتی ہے مگر یہ مکمل سچ نہیں دونوں طریقے اپنے اپنے فائدے رکھتے ہیں موقع کے لحاظ سے چناؤ کرتا ہوں مجموعی طور پر ذائقہ کے لیے برتن اور سہولت کے لیے پریشر کوکر بہتر